अस डोगरे लोक जम्मू कश्मीर दी डिस्टिक रेयासी दे रौह्ने आह्ले न साढ़ै बोह्त सारे जेह्ड़े तेहार मनाए जंदे बोह्त सारे साढ़े होर बी कोई पराने जेह्ड़े रस्मो रवाज ओह् बी साढ़ै मनाए जंदे न जि'या मतलब साढ़े अलग अलग कल्चरल अलग अलग जगह् दा अलग अलग रैह्न सैह्न बौह्न इ'यां साढ़ै बी इत्थै इक अलग कल्चर ऐ होर अलग अलग अपने अपने फैस्टीबल अपने अपने साढ़े देवी देवता न जेह्ड़े तां उ'नेंई इक अलग अलग मनाने दा तरीका ऐ साढ़ै इत्थै जियां पूजा करदे अलग अलग पूजा करने दे साढ़ै इत्थै जि'यां बैश्नो देवी ऐ साढ़ै नवरात्रे होंदे नवरात्रे रक्खे जंदे नौ फिर नोमें नवरात्रे च फेर कजंकां पूजियां जंदियां न उ'नेंगी पूड़ी हलवा इयै दक्षना दित्ती जंदी ऐ इ'यां गै साढ़ै होर अस दवाली बगैरा मनांदे न जि'यां दिवाली आखेआ जंदा के जेह्ड़े राम भगवान थे ओह् चौदां बर्स दा बनवास कट्टियै बापस अयोध्या नगरी च आए ओह्दी उप्पर साढ़ै दवाली गी बोह्त जादा सैलीव्रेट कीता जंदा ऐ होर साढ़ै फैस्टीबल जि'यां होली आई एह् होली बी साढ़ै सैलीव्रेट करदे न अस होली आखेआ जंदा कृष्ण भगवान दे टाइम होली खेढदे होंदे हे ते ओह् अज्ज बी ना कि साढ़ै इत्थै गै पूरे भारत उप्पर होली मनाई जंदी ऐ होर साढ़ै बी इद्धर बाकी होर साढ़ै जेह्ड़े लोक अपने कुलदेवता होंदे न चंडी माता होंदी ऐ पुड़तार काली बीर उ'नेंगी बी अस बोह्त जादा मन्नदे न होर साढ़ै अलग अलग अपनै तरीकै साढ़ै जियां कि कुड्ढ होंदे न ते कुड्ढ की की करदे न लोक रातीं रातीं अग्ग बालियै ओह्दे चार चफेरे नचदे न ते बाकी देवी देवतें दे जेह्ड़े न ओह् बलियां बी दिंदे न बक्करियां दिंदे होंदे न जां भिड्डूं बाकी उंदै जग्ग बी होंदे न बोह्त सारे जेहड़े न मतलब नान वैज जि'यां भिड्डें वलियां देइयै फेर बोह्त सारें देवी देवतें ऐसे बी होंदे साढ़ै जि'नेंगी अस कि मिट्ठा भोग लांदे न जि'यां मतलब खीर बनाइयै ओह् खलांदे न इ'यां गै होर बी बोह्त सारे साढ़ै दिक्खेआ जा तां साढ़ा जेह्ड़ा बड़ा पराना इक इतहास रेह्दा साढ़ै इद्धर मतलब बोह्त सारियां अपने कल्चर गी प्रिजर्ब करने आस्तै इत्थै बोह्त सारे कंफलिकट्स बी होंदे रौंह्दे न बाकी होर बी बोह्त सारियां चीजां न जेह्कियां साढ़ै इत्थै सैलीब्रेट कीतियां जंदियां न शिवरात्री होंदी ऐ साढ़ै अपनै शिवखोड़ी शिवजी महाराज दा बोह्त बड्डा मंदर ऐ इत्थै शतराई उस दिन लोक बड़ा अनजाए करदे न उस चीजै गी मतलब शतराई पींदे बगैरा बगैरा होर बोह्त सारियां गल्लां होंदियां न बाकी होर बी बहुत जि'यां साढै मतलब साढ़ै इत्थै अपने लोकल जेह्ड़े कि अच्छियां अच्छियां जगह् देवतें दियां ते उद्धर मेले लगदे न साढ़ै बहुत बहुत दूरा दूरा लोक मेले दिक्खनें गी औंदे न होर धारें दे नजारे जेह्ड़े बोह्त ओह् बी बोह्त अनजाय करदे न लोक